سلام علیکم سر خیریت سے ہیں سر ہوں سر میں عامر بول رہا ہوں جی میں ممبئی سے تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں پورنیہ سے بول رہے ہیں نا آپ اَچّھا سر جی جی جی ارے سر میں کیا کہتے ہیں وہ جلال گڑھ جانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ مجھے رہنا ہے اور مطلب دو تین دن یہاں اس کے لیے کچھ کیسے مطلب کوئی ہوٹل وغیرہ ہے جو آپ جانتے ہوں یا آپ کے ہوٹل ہوں ایسا ہے کچھ جی تو سر مطلب وہاں آپ رکھتے ہیں ہوٹل میں رکھتے ہیں آپ اَچّھا

تو سر مطلب وہاں جو ہے کیا کیا چیزیں ہیں کچھ ہے جو زیادہ مشہور ہے جو دیکھنے جاتے ہیں لوگ کیا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ جاؤں اور میں بھی دیکھوں کیا ہے ایسا کچھ مجھے جلال گڑھ ہی جانا ہے جلال گڑھ میں ہم سنے ہیں کہ کوئی قلعہ وغیرہ ہے جو مشہور ہے لیکن مجھے معلوم نہیں ہے ہے کدھر کیا ہے کیا نہیں ہے تو میں آپ سے مدد لینا چاہتا ہوں

کوئی مشہور جگہ مجھے بتائیے جو میں جاؤں گھومنے کے لیے میں گھومنا چاہتا ہوں جی جی جی جی اَچّھا اَچّھا تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں وہاں جاؤں گا تو رہنے کے لیے جو آپ مجھے ہوٹل مطلب رہنے کے لیے جو دیجیے گا تو کیا اس کا کیا خرچ ہے اس کا اچھا تو سر آپ گاڑی واڑی بھی رکھتے ہیں جو مجھے ضرورت پڑے ہاں تو ٹھیک ہے سر ہم یہ بول رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو کوئی مطلب پریشانی تو نہیں نا ہوگی

تو ٹھیک ہے سر ہم آ رہے ہیں کل

ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے السلام علیکم